हमरा इहा जन्म भेल घरपर तऽ बहुत दिक्कत भेल जन्मसँ अपन पालन पोषण माय बाप कयलय जेना भेल तेना रहलहुँ नमहर भेलहुँ तखन जाकऽ पढ़ाइ लिखाइमे लगेलनि पढ़लहुँ लिखलहुँ मेट्रिक मेट्रिक तक पढ़लियै पढ़लियै तऽ पढ़ाइयो लिखाइमे थोड़े गरीबी हाल रहए घरमे केनाहुँ केनाहुँ कऽ माय बाप अपन पढ़ेला तऽ पढ़ि लिखिके नमहर भेलहुँ शादी कयला शादी भेल तऽ अपन अयलहुँ ससुरारि ससुरारिमे अयलाके बाद चारि भायके भैआरीमे शादी भेल सबसँ छोट रहौं सास ससुर अलग कऽ देला बहुत दिक्कत रहए घरमे केनाहुँ केनाहुँ कऽ कऽ गुजारा काटैत गेलहुँ घरोवला तेहने गृहस्थ भेला ने कोइ कमाइ खटाइवला आओर ओहोमे हुनकर मोन तबियत बहुत खराब भऽ गेल रहय बहुत देखेला सुनेलाके बाद भी हुनका ठीक भेलय केनाहुँ केनाहुँ कऽ कऽ तऽ केनाहुँ कऽ दिन काटलियै बालबच्चा भेलय बालबच्चाके फेर पढ़ाइ लिखाइ सब कयलियै शादी बिवाह सब कयलियै हन सब अपना अपना पयरपर आब खड़ा भेलय हन हुनको सबके आब धिआपुता छनि अपन धियापुताके उहो सब निबारण करय छथिन आब हमरा तऽ अपन देखभाल बेटे करथिन केनाहुँ अपन रहय छियै बा बेटा देखय छथि वृद्ध अवस्था आब हमर आरके भेलय साठि साल भऽ गेलय अब हुनके देखऽ पड़तनि ने बेटे ने देखथिन केनाहुँ कऽ कऽ की करबय हम तखन बालबच्चा तऽ आजकालमे नै ककरो कहलमे रहय छै बालबच्चाके समय नहि छै कहेवला बेटा बेटो थोड़े छथिन हमर बुरबके टाइपके एकेटा बेटा छथिन नहि खुब देखभाल कऽ रहलखिन हन तब भी देखैइयेके पड़तनि की करबय बेटाके हमहुँ केनाहुँ केनाहुँ कऽ अपन सिलाइ तिलाइ कऽ कऽ गुजारा अपन करि काटि रहलियै हन एखनो तक हम सिलाइ करिते छी कनि मनि अपन चलइए एखन आँखि ताँखि हमरा कामकऽ रहल हँ अपन सिलाइ तिलाइ कऽ रहलहुँ हन चल फिर करय छी तीर्थ वर्थ जहाँ तक जे पार लागइए बालोबच्चाके धिआपुता पोता पोती आर सब यऽ ओकरो सबके हम देखभाल करय छी घर रहय छी बालोबच्चा सब हमरा अपन देखभाल करय छथि पुतोहुओ पुतोहु पुतोहु आर सब ठीक छथि सब उहो सब अपन भानभात सब केला पीला हमरा अपन खाय पियै लए देला हम अपन खेलहुँ पिलहुँ अपन आरामसँ रहय छी आओर भगवानके खुशी जहिया हमर सबके चोला बदलथिन तहिआ हुनकर कृपा